खेल खेललासँ ग्रामीण इलाकाके लोकमे बहुत तरहके फाइदा भेल जाइ छै जेनाकि मानिलिअ किरकेट खेलै छी ओहिमे किरकेटमे बैट बॉलके बेसी प्रयोग रहै छै तऽ बॉल निचाँ घरकि गेल ओहिमे कि होइ छै जेना कोइ आदमी भारी शरीर छथि ओ गेन्द पकड़ैके चककरमे निचाँ झुकल ओ बेर बेर निचाँ उपर ततेक केलक जे ओकर शरीर फिट रहल पेट जे भेल अन्दर गेल आओर जेना बैट चलबै छै तऽ ओहि समयमे बैट लोक जोरसँ चलबै छै ओहिसँ ओकर एनर्जी पता चलै छै ओकर शरीरमे कतेक एनर्जी छै आओर कि छै बैट चलेलक धीरे धीरे तऽ ओकर कनिटा बाजू जे छै ओ कनिटा मजबूत भेल टाइट भेल कलाइ सेहो मजबूत भेल जे ओ खेलैवला नीक लागै छै ओकर बाद फुटबॉले देखि लिऔ ओकरा फुटबॉलेसँ खेलैके छै फुटबॉल कोइ आदमी खेलै छै तऽ ओकर पाएर देखिऔ कतेक मजबूत रहै छै ओ कतेक फिटनेसमे रहै छै ओकर पाएरसब लागै छै पूरा लोहाके भऽ गेलैए ओकर पाएरमे चोट लागैके बाद लागै छै हमर पैर टुटि जाएत आओर बैडमिन्टन भेलै ठण्डा टाइममे लोक बैडमिन्टन खेलैए ओहि समयमे तऽ कि होइ छै तऽ ठण्डामे गर्मी गर्मी आनैके खातिर हमसब खेलै छिए